हेल्थ केयर सिस्टम एह् न जि'यां असें अपने खान पीन दा ध्यान रखना सब तू पैह्लें ठीक ऐ अस कोई पानी जां किश गंदियां चीजां ख'न्ने खास कर पानी बगैरा खराब जि'यां ते ओह्दी बजह् कन्नै असें ई ओह्दी बजह् कन्नै असें ई टाइफाइड होई सकदा जां खान पीन जां पानी दी बजह् कन्नै असें ई डेंगू बी होई सकदा असें सब तू पैह्लें अपना खान पीन दा जेह्का ताजी चीजां खाने चाहीदियां सिंपल रुट्टी खानी चाहिदी मसालेदार चीजां नेईं खाना चाहदियां नशे पत्ता नशा पत्ता उपयोग नेईं करना चाहिदा जेह्का साढ़ी सेह्द गी नुकसानदायक न जेह्ड़ियां साढ़े आस्तै जेह्की नुकसान पजांदियां असें ई बाकी अगर अस जि'न्ना स्हेई खाना खाह्गे ते साढ़ी सेह्द उ'न्नी स्हेई रौह्नी अज्ज दी डेट बिच जेह्ड़ा फॉस्ट फूड आये दा तां यूथ ते ओह्दे तरफ दा होये दा जेह्ड़ा खाना भाई कि फॉस्ट फूड स्प्रिंग रोल मोमोस नूडल्स पिज्जा बर्गर सैंडविच जेह्ड़ियां बी नमियां वैरायटियां आई दियां जेह्ड़ी एह् साढ़े शरीरै आस्तै बहौत नुकसानदायक न ओह्दी बजह् कन्नै गै नमें बच्चे दी उस टाइप दी ग्रोथ नेईं ऐ जेह्ड़ा इ'नें चीज गी अवॉयड करा दा ऐ मतलब जेह्ड़ा इं'दे कोला दूर रवा दा ओह् बंदा फिजिकली फिट ऐ हेल्थ बी नुहाड़ी ठीक ऐ बमारियें कोला मुक्त ऐ जेह्ड़ा लगभग मैक्सिमम अज्ज दी जेनरेशन जेह्ड़ी अज्ज दा जेह्ड़ा बी नमां बच्चे जेह्डे़ एह्दा इस्तेमाल करा दे